हॅलो आं हय कोण उलयता तुमी

हां ओके सो हांव तुमकां कशें हॅल्प करूं शकतां ओके ओके सो तुम जस्ट प्लेसीस मिन्स चर्च जाय टेंपल जाय ओ फोर्ट जाय अशें किदें आहा हां ओके सो तुमकां सावत जाय काय जस्ट वन सिटी वन सिटीन तुमकां इतलेत अशें अशें किदें आसा तुमचें आतां पळय आतां सावथ आनी नॉर्थ आहा सो सावतान आतां वास्को आसा मोर्मूगांव आसा सो तूं जस्ट मोर्मूगांवान वचपा जाय काय फूल सावथ भोंवपा जाय हय तशें जाल्या तशें जातलें पूण जातलें कितें तुमचे फॅमिली कितले मेम्बर्स आसा ते कळपाक जाय ते एज पर दॅट हांव तुमकां सगले रेडी कर तुमकां सांगतोलो तुमचें बजट आनी हांव खंय व्हरता तें सांगतलें ओके सात जाणां आसा आनी अडाल्ट कितली चायल्ड कितली

आं ओके सो आतां म्हाका सांगात पळय आतां मोर्मुगांव तुमी म्हणटा पळय जाल्यार मोर्मुगांवान बायणा आसा बोकमालो आसा जपानीज गार्डन आसा आनी तुमकां इश्ट मिन्स फोर्ट जाय जाल्यार तुमकां एम पी टी म्हण आसा एक टायमार ते चलतालें ते फोर्टार सगळे मागीर पयलींच्या तेंपार तें जाताले कितें ब्रिटीश बीन पोर्चुगीजाआशिल्ले ते झगडटाले तेन्ना ती माकींग आसा सो तुमकां दाकोवंक शकता हांव तें खंय किदें आहा तें आनी हालींत एक सद्याक एक देवूळ जालां सो तुमी तें देवूळ पोवपाक मेळटलें तुमकां तें बिर्ला आसा ओके आनी इवन चर्च सो ना तुका चार्जीस अशें ना थंय पूण तुका इफ देवळान येतले जाल्यार तुजे कॉस्ट्यूम बीन ते तुका सगळें तुजें एज पर द तेंचे रुला प्रमाण तुका रावपा पोडोटलें बिकॉज बिचीर वयतले ते बिचीर तुका रुल्स रेगुलेशन कांय ना पूण जस्ट किते दॅट तूं ड्रिंक्स करपाक जायना आनी तुवें एलकोहोल न्हांवपा बी वयता जाल्यार तुमी व्होरोंक जायना आनी सगळें तिंगा तुमकां सगळें जेवण तुमकां ब्रेकफास्ट कितें जाल्यार सगलें अवेलेबल करून करून दिता तुमकां कशें किदें तें सगलें होय होय हय तें येतलें तुमकां बजट एट थावजंड पडटलें ओके ओके ओके थँक्यू तुमकां मागीर कॉन्टेक्ट करूं सांगता केन्ना तें